शरीर की व्यायाम और योग में बहुत अंतर है क्योंकि शरीर की व्यायाम जो होती है एक्सर्साइज जो हम शरीर को तर विधर कर के व अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं जिस से हमारी प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है और योग जिस से हम योग से अ अपने मन को शांत कर सकते एवम अपनी सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं शरीर में व्यायाम व्यायाम और योग एक नहीं हैं ये अलग अलग हैं लेकिन व्यायाम और योग हम एक साथ कर सकते हैं व्यायाम हम जैसे दौड़ करना या हाथों को उधर उधर फेंकना या सिर को इधर उधर करना हाथों को मुड़ाना पैर को मुड़ाना कमर मुड़ाना ये सारी व्यायाम होती हैं और योग एक स्थान पर शांत से बैठ कर हम हाथों को ओम की स्थिती में रख कर लम्बी साँस ले कर फिर उस को छोड़ कर ओम का उच्चारण के साथ ध्यान को केंद्रित करते हैं एवम जिस से हमारे मन को शांति मिलती है जिस से हमारे सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है